नमस्ते तुसें सारें गी ते में मिनाक्षी तुं'दे कन्नै सांझा करना चाह्न्नी आं की में जेह्की पैह्ली चीज अपने फायदे गितै लाई ही ते उसदा मिगी केह् केह् ते स्हेई स्हेई जेह्के ते उपयोग पता चलेआ ना पैह्ली जेह्की चीज जेह्की में आंह्दी ही अपने फायदे गितै इक कताब कताब केह्ड़ी में मतलब कि ऐ्म्म लक्ष्मीकांत दी पॉलिटिकल दी कताब ऐ ओह् उस कताब दे मिगी इन्ने जैदा फायदे होए इन्ने जैदा फायदे होए कि आखनेदी गल्ल गै निं ऐ पेह्लें ते ओह् कताब मिगी पता निं हा कि ओह् कताब इन्नी जैदा स्हेई ऐ में जेल्लै उस कताबै गी पढ़ने गी बौह्न्नी आं ना ते मिगी इ'यां लगदा कि इक टॉपिक होर पढ़ी लेआं में अजें सौना निं ऐ इक पार्ट होर पढ़ी लैन्नी आं भी सौन्नी आं ते उसली कताबै गी मिगी इन्ना ध्यान लगदा ऐ पढ़ने गी नुहाड़े स्हाबै ओह् कताब जिसलै में पुच्छेआ हा ना बजार कि किन्ने दी ऐ ते उसनै मिगी आखेआ कि नौ सौ रपेऽ दी ऐ कताब ते में डरी गेई की इन्ने पैसे थे निं हे मेरे कश ते भी बी में सोचेआ की एह् कताब में लैनी गै लैनी ऐ ते पैह्ली चीज उ'ऐ कि मेरे कश ते इयै आंदी ऐ कि में इ'यै लैती ते इसदा में इन्ना स्हेई तरीकै कन्नै इस्तेमाल कीता कि आखने दी गल्ल गै निं ऐ पैह्ली गल्ल मिगी कताबां पढ़ने दा मिगी इ'यां बी बड़ा जैदा शौक ऐ ते इस कताबा परा मिगी इन्नी जैदा स्हेई स्हेई चीजां पता चली दियां ना कि जेह्कियां आखनै दियां गल्लां निं हैन ऐहें ओह् कताब जेह्की तां पूरी साढ़े इंडिया बिच जिन्ना बी जेह्का साढ़ा पॉलीटिकल दा ओह् ऐ ना तरीका कि'यां कि'यां त्यार होऐ दा तरीका कुत्थै त्यार होऐ दा ओह् सारा सनांदी ऐ ऐहें उसदा पूरा दस्से दा ऐ की प्राईम मिनिस्टर कु'न होना ऐ ते प्रधानमंत्री कुन होना ऐ ते राष्ट्रपति कु'न होना ऐ ते नुहाड़े बाद जज कु'न होना ऐ ते वकील कु'न होना ऐ ओह्बी पूरा दस्से दा ऐ ते अगर ओह् कताब निं होंदी ते अगर ओह् कताब निं ही होंदी ते मिगी इन्ना जैदा पता निं हा चलदा की प्रधानमंत्री कि'यां बनदे ते राष्ट्रपति कि'यां बनदे हून मिगी अगर में उस कताबा गी पढ़े दा ऐ ते मिगी पूरा पूरा पता ऐ कि में प्रधानमंत्री कि'यां बनी सकनी ते राष्ट्रपति कि'यां बनी सकनी आं मिगी प्रधानमंत्री बनने गितै केह् केह् चीजां चाही दियां ते राष्ट्रपति बनने गितै केह् केह् चीज़ां चाही दियां अगर ओह् कताब निं ही होंदी ते मिगी थोह्ड़े ना पता चलना हा ते इसदे अग्गें दिक्खो तुसें गी इक क्हानी सनान्नी आं मेरी दीदी नै पैह्ली चीज पता केह् लैती ही उ'नें जेह्की ते पैह्ली चीज फेसवॉश लैता हा मूंह् धोनै गितै ते अस मूंह् खौरे काले साबुनै कन्नै बी धोई ओड़ने आं ते उ'नें ओह् लैता जेल्लै ना ते में उसी उसलै बी आखेआ कि कुड़िये दिक्खियै यूज़ करेआं इसी ते कोई ओह् निं होऐ होर निं दाने फोड़े निकली पौन मूंहे पर उ'नें मेरी गल्ल सुनी निं उस बेल्लै एह् आं एह् में नमें लिपस्टिक आह्न्नेआ मूंह् धोना ते में आखेआ कुड़िये मैलखोरे कन्नै मूंह् धो उ'न्नै ध्यान निं कीता ते उ'न्नै उसलै ध्यान निं कीता ते जिसलै उसी लाया मूंह् धोने आह्ले ई उ'न्नै ते उत्थै मूंहे नुहाड़े गी इन्ने जैदा दाने निकली गे कि एह् जेह्कियां चीज़ां बाह्रै दियां होंदियां ना एह् इं'दी अच्छी वाली चीज होंदी निं ऐ ते अ'ऊं उ'नें ई लान्नी निं आं अ'ऊं इ'यै कुतै खो काला साबुन ते कुतै कि'यां चीजें ने करी ओड़नी गुजारा ते एह् चीजां बड़ियां घट्ट लान्नी आं ते अ'ऊं तुसें गी अपनी कताबै दे बारे च सनान्नी आं कि कताब मेरी ऐ जेह्की उसदे पर पैह्ली क्हानी ही जेह्की साढ़ी जेह्की संविधान था ओह् कि'यां कि'यां बनेआ हा ते उसी जिसलै में पढ़ना लाया ना शामीं बैठी पढ़ने गी बड्डे पैह्ऱ धोड़ी पढ़दी रेही इन्नी शैल क्हानी लग्गी मिगी ते मिगी एह्बी पता चलेआ कि किन्ने दिन लग्गे इसी साढ़े संविधान गी बनाने गी ते किन्ना टाइम लग्गेआ ओह्बी पता चलेआ होर ते होर उ'नें टैम दे मिन्ट से सैकन बी दस्से दे उस कताबा ते ओह्बी पूरे ठीक भी में नुहाड़े बाद ना उस कताबै पर दिक्खियै ना स्कूल में अपने मास्टरें गी पुच्छेआ ते माश्टर आखदे नेईं एह् ते बिलकुल ठीक लिखे दा ऐ तो केह् ऐ इसी कताबै गी ते तू पढ़दी की निं ऐ इस कताबै गी मेरे मास्टर मिगी आक्खन ते में बी पढ़ेआ भी ते मिगी इन्नी शैल लग्गी ना कताब ते अ'ऊं ते इ'यै आखनी आं कि तुस बी इस कताबा गी लैओ ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा पढ़ो ते दिक्खो किन्नी शैल ऐ एह् कताब ते इस्सै कन्नै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं ते मिगी देओ तुस बड़ा बड़ा धन्नवाद